कानूनी डॉक्यूमेंट तयार करण लाइ मूंखे नगर निगम में ॾाढी दिक़त वेंदी आहे जीअं त मां आयुष्मान काड ठाहिराइण लाइ मुंझी पई आहियां मुंहिंजो आयुष्मान काड हिनमहिल ताणी न ठहियो आहे एॾा दफ़ा वञी वञी करे थकिजी पई आहियां चवनि था पिया की तुंहिंजो जनगणना में नालो कोन्हे को सैटिफिकेट में बि ठाहिण में ॾाढो टाइम था लॻाइनि पिया उन खे ठीक करण लाइ लंबी कतार में लॻाइनि था नाले में ग़लती था कनि काॻर बराबर नथा ॾियनि पिया